ہیلو سر سنا ہے آپ کے ہوٹل میں ڈسکاؤنٹ چل رہے ہیں کچھ تو مجھے کچھ کچھ بنوانا تھا جیسے قورمہ ہو گیا نہاری ہو گیا بریانی اور روٹی قورمہ بنانا تھا مجھے بیس کلو اور نہاری پندرہ کلو اور بریانی پچاس کلو اور روٹی دو سو روٹی چاہیے ہمیں بتائیے ان کا کیا پیسے لیں گے اچّھا جی اور سنا ہے میں نے کہ آپ زیادہ آڈر پہ کچھ ڈسکاؤنٹ بھی کرتے ہیں آپ جی جی اس لیے میں نے کچھ دن پہلے تو میرے بھائی لے گئے تھے برتھ ڈے پارٹی تھی اس میں چھوٹا سا ہی رکھا تھا جس میں لے گئے تھے بریانی اس میں آپ آفر کیے تھے تیس اس لیے میرے بھائی نے بولے کہ بھائی کے پاس جاؤ اور اچّھا ہی سب چیز لگا دیں گے نہیں ٹھیک ہے جاتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کے پاس آیا بتائیے کیا پیسے لیں گے

دس ہزار روپئے نہیں نہیں کچھ کم کر لیجیے اس میں آپ جی آٹھ ہزار روپیہ لے لیجیے آپ اور سب چیز مجھے ریڈی چاہیے شام تک جی جی جی سب چیز کے ساتھ پیک کر کے اچّھے سے سب چیز کیونکہ رات میں سب کا کھانا ہے

اس لیے سب چیز اچھے سے کرایہ وہ رکشے وکشے سب چیز بکنگ کر کے اور آپ دے دیجیے گا جی